हैलो हमरा नेपालमे जाइके छै नेपाल घूमय जेबै हँ हँ कैसे होतै मतलब कि हुआँ कोइ सुविधा उविधा मतलब कि नेपालमे होतै ना ओ अच्छा ठीक हइ तऽ कोइ बात ना हइ मतलब कि आओर कोइ दिक्कत उक्कत नहि ने छै मतलब कि काठमांडू वीरगंज ईसभ सुनली कि ईसभ सुनली कि बहुत अच्छा जगह हइ तनिका मतलब घुमि फिरि कऽ कहूँसँ आ सकैत छी आओर ठीक मतलब कि आओर सभ कोइ मतलब कोइ दिक्कत उक्कत तऽ ना छै तऽ हमरा पास तऽ इंडियन पैसा हइ तऽ ओ कोइ बॉर्डरपर भजा सकैत छियै अच्छा ठीक छै आओर मतलब कि नेपालमे कहाँ कहाँ बढ़िआँ जगह छै अच्छा ठीक अच्छा ठीक हइ तऽ मतलब कि नेपालमे कोन कोन मन्दिर छै

हम तऽ सुनली कि मनोकामना मन्दिर बहुत अच्छा हइ हँ हम उहेँ जाइत छी घूमय ओ ठीक हइ मतलब कि कोइ ठीक हइ कोइ दिक्कत उक्कतके बात नहि ने छै ओ ठीक हइ